पिछला एक सालमे बहुत रास अनुभव भेल अछि खासकऽ एकटा अनुभव अपन समाजिक जीवनके बता रहल छी जे एकटा बारात जाइत छल ओहि बारातमे रोडके किनारमे दू आदमी दुर्घटना ग्रस्त तड़पैत छलाह लेकिन हुनका केओ उठाकऽ गाड़ी पर लादिके हॉस्पिटल या अस्पताल तक पहुँचयबाक कोइ व्यवस्था नहि करैत छलै जे केओ अबैत छलाह रोड से एतऽ एक मिनट रूकिके देखि लै छलै चलि जाइत छलखिन हम आ हमर एकटा मित्र सङ्गे छलहुँ हम सबसे पहिले एक दूटा गाड़ीके व्यवस्था देखलियै ओतऽ चूँकि हमसब बाइकसँ रहौ बाइकसँ दू आदमीके लादिके कही जा नहि सकैत छलहुँ एक दूटा गाड़ी बलाके रोकलियै नहि केओ रूकलै एम्बुलेंस बलाके फोन केलियै एम्बुलेंस ठीक दश मिनटमे ओतऽ अयलै आओर हुनका लादिके अस्पताल पहुँचेलकै ताहि ई अनुभव अहुंँ सबसँ शेयर करैत छी जे कओनो भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तिके छोड़िके आगाँ नहि बढ़ी हुनका कमसँ कम अस्पताल पहुँचयबाके व्यवस्था कऽ ली धन्यवाद